जानै छियै फूल लगयला लगबयसँ पहिले मानि कऽ चलियौ जे मट्टीके बढ़िआँसँ खोदाइ उदाइ कए कऽ पानि तानि दए कऽ जेना गेन्दा भेलै अरहुल भेलै बेली भेलै चमेली भेलै सभ फूल खेतीमे करय पड़ै छै फूलके बड़ा मनसँ रखय पड़ै छै फूल लगबै घड़ी पानि उनि शाम सुबह ओकरा देखभाल करय पड़ै हइ फूलके आर रेगुलर ओकरा शाम सुबह पानि तानि दिअ पड़त घेर घार फूलके कोढ़ि देलक फूल फुलायल उसके बाद बाजारमे लय जाइ नर्सरी अरहुल गेन्दा बेली चमेली गुलदाउरी मेहंदी सभ फूल लगल हइ इएह फूल फूलके खेती भी होइ छै खेती करयमे जेना मेहनत सारा लगै हइ फूलवलामे खोदाइ जोताइ इसभ कए कऽ पानि तानि दए कऽ फूल के बढ़िआँ सेवा उवा करि कऽ तब बाजारमे जाए कऽ बेचय पड़ै हइ फूलके खेती बहुत अच्छा भी होइ छै आ फूलमे होइ छै जे बड़ा लोभ भी होइ छै नहि बेसी पानि दैत छै ओकरामे नहि खाद दै छै बेसी सही सही समयपर ओकरा करल जाइ छै जेना पानि पटबय पड़ै छै सभकिछु करय पड़ै छै लगबय पड़ै हइ देखभाल करय पड़ै हइ सभकिछु फूलके करय पड़ै छै जेना फूल तऽ एकसँ एक छै जरूरी छै फूलसँ एकदम पूजा पाठ भी होइ छै फूलेसँ मानि कऽ चलियौ कोइ भी सज सजबय पड़ै छै सजावट फूलेसँ सभकिछु तऽ फूलेसँ सभकिछु करय पड़ै हइ फूल बिना तऽ कोइ काम होत नहि जल्दी उएह छै फूलके सही सही समयपर लोक सभकिछु करै छथिन लै छै फूल लगेनाइ एकदम जरूरी रहै छै फूलके सभ चीज काम आबै हइ हँ फूल तऽ बहुत अच्छा चीज छिकै फूल लगबैसँ पहिले ओकरा साफ सुथड़ा जमीनके अच्छा तरहसँ साफ करल जाइ छै चारो तरफ कोदारि पारय पड़ै छै सभकिछु कए कऽ तब जाय कऽ फूल लगायल जाइ छै आ फूल तऽ एकसँ एक नीमन नीमन हइ ओतेक आब नर्सरीमे सभकिछु मिलै हइ फूल भी सभ लगबय पड़ै छै करय पड़ै छै तब जाय कऽ फूल खेती होइ छै फूल बहुत अच्छा चीज छी फूल बिना तऽ कोइ काम जल्दी नहि होइ छियै कि पूजोमे भी फूल लगै हइ कोइ सजावट मे कोइ किछुमे कोइ किछुमे जेना पूजा फूल जे छै से एकसँ एक चीजमे काम आबै छथि फूलके लगयनाइ भी जरूरी रहै छै घरमे भी लगाए लियौ सुन्दरता छै कोइ मैदानमे भी लगयने छै फूल तऽ फूलके जेना छै जे बहुत तरहके ओकरा अथि करय पड़ै छै तब जाए कऽ फूल होइ हइ फूलके लगेनाइ भी एकदम जरूरी छै सुन्दरता भी फूल सभकिछु दै छै फूल अच्छा भी लगै छै देखयमे जेना सभकिछु करै करते हुए फूलके अथि जरूरिए छै फूलके खेती एकदम करनाइ जरूरी हइ फूल लगयनाइ बहुत अच्छा काम छै फूलके सेवा भी करनाइ जरूरी हइ फूल एक नम्बर चीज भेल फूल हम लोग पूजा उजा करै छियै सभे घरमे मन्दिरमे सगरे